हमसब उच्च शिक्षाके लिए पूर्णियामे बहुत सारा कॉलेजके लिए भऽ गेल छलै जकरामे छै कला वाणिज्य विज्ञान नर्सिंग चिकित्सा सबके अच्छा अच्छा पढ़ाइ अवेलेबल मिलि रहल छै हमलोगोके लिए पूर्णियामे अभी पूर्णिया बहुत तरक्की कर गेल छै जकरामे हर तरीकेके पढ़ाइके सुविधा मिलै छै जैसे कि आइ टी आइ भए गेलै चिकित्सा हो गेले हर हर तरीकेके पढ़ाइके लिए हमलोगोके सुविधा पूर्णियामे ही आब अवेलेबल मिलि रहल छै तऽ कही आओर जाइके कोइ जरूरत नहि छै पढ़ाइके लिए कॉलेजमे मतलब कलामे भी बहुत अच्छा सोर्स छै पढ़ाइके लिए विज्ञान नर्सिंग पाठ्यक्रमके आइ टी आइ कृषि इंजीनियरिंग चिकित्सा सबके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजके बनवा देल गेल छै सरकार द्वारा इसलिए हमलोगोके बाहर जाइके जरूरत नहि पड़ै छै पूर्णियामे ही सब तरीकेके कॉलेज मिल रहल छै पढ़ाइके लिए आब पूर्णिया बहुत ही आगे निकलि रहल छै पढ़ाइके लिए पूर्णियामे ही आब सब तरीकेके सुविधा मिल रहल छै हमलोगोके पढ़ाइके लिए इसलिए हमलोगोके आब कही आओर जाइके जरूरत नहि पड़ै छै हमलोग पढ़ाइके हमलोगके सब सुविधा पूर्णियामे ही अब मिलि रहल छै हर तरीकेके पढ़ाइ हो रहल छै पूर्णियामे चाहे फिर वो आइ टी आइ हो चिकित्सा के लिए हो विज्ञानके लिए हो हर तरीकेके पढ़ाइ आब पूर्णियामे आसानीसँ मिल रहल छै पूर्णियामे हर तरीकेके पढ़ाइ आब एकदम सुविधाके साथ मिलि रहल छै हमलोगोके